प्रणाम

डाक्टर बड़ा नेमो नहि ओसब घूस खाकऽ भऽ गेलखिन हन घूस दिऔ सब चीज करताह सबके सब गोटा घूस लै जाय काल देखिऔ घूसे पर जब सब चीज छै जान पहचान छनि तऽ तुरते काम भऽ जेतनि देखय लए नहि आयत बढ़िऑ बेड नहि देत बढ़िआँ से दू गो आसन नहि मिलै छै किछु एहन सुविधा एखन किछु नहि मिलै छै ऐसन कोइ सुविधा नहि छै जे सरकारीमे बढ़िआँ साफ सुथरा नहि रहत खाली कचड़ा ओन्ने महकैत ओन्ने महकैत डाक्टर सब अपन रूममे जहाँ बैठत तहाँ बढ़िआँ जगती कयने रहत जेतने दूर ओ बैठै छै ओतने दूर चिक्कन चुनमुन करै छै ओहिसे मतलब आरो किछु नहि सरकारीमे तऽ ओहि से बढ़िआँ तऽ हम बुझै छी दू गो पाइओ लगाकऽ प्राइभेटे बढ़िआँ छै प्राइभेटे बढ़िआँ छै बुझलऽखिन किछु नहि किछु नहि सुविधा किछु नहि मिलै छै अखन देखिऔ डिलेभरी जब गरीब गर्भवती महिलाके कतेक सुविधा मिलै छै किछु मिलैया किछु नहि मिलै छै किछु नहि मिलै छै सुविधा आ नहि बढ़िआँ से जइऔ तऽ चारि घण्टा लाइनमे लगिऔ चारि घण्टा लाइनमे लागिऔ आ ओकर बाद नम्मर डाक्टर अहाँके चाय पियै हइ पान पियै हइ फोन पर अपन गप मारि रहलहँ अहाँके टाइमके कोइ भैलू नहि छै अहाँ की करियै ओ अपन काम सऽ मतलब नहि रहै छै जादा बोललियै तऽ कहत जाउ ने परायभेटमे अरे परायभेटमे तऽ जयबे करबय लेकिन तु आर कथी लए छहो सरकार अपना भरि सरकार देखिऔ अपना भरि बहुत किछु कऽ रहल छै जे हमरा परिवार लोक जनताकेँ सबकिछुके सुविधा मिलैक चाही लेकिन होइ नहि छै कोनो चीज इसब लए अपने सबतरि अपने चाहैके चाही जे बढ़िआँ से फैमिलीके तरह डाक्टरके देखैके चाही ई सब हमर परिवार छै बढ़िआँ बैनिके रहैके चाही सरकार किए देलकै जे फैमली छै फैमलीके बढ़िआँ जकाँ काम करै

आ ई कहत जे ने पुर्जा लगैहेँ तऽ कहतै नम्मर लागल हइ बैठल रह हँ रक्खू